سائنس اور ٹيكنالوجى كى طرف راغب كرنے والى چيزيں مختلف لوگوں كے ليے مختلف ہو سكتى ہيں مثلاً كسى كو نئے اختيارات اور ترقى كا جذبہ ہوتا ہے جب كہ كسى كو ایشيائى فرہنگ اور تاريخى چيزيں دلچسپ لگتى ہيں مجھے نئے اختيارات اور ترقى كا جذبہ ہے سائنسى اختيارات اور ان كے بارے ميں معلومات حاصل كرنے كے ليے آپ ويب سائنس كتابيں سائنسى مضامين اور ميوزيم كا سہارا لے سكتے ہيں ايسے اخباروں اور جرائد كى ويب سائٹ بھى مفيد ثابت ہو سكتى ہیں جو سائنس اور ٹيكنالوجى كے موضوعات پر مواد فراہم كر سكتى ہيں